जोंनि बे आसाम हादराव आथोनारि आथोननि बिफावखौ लानानै हौवाखौबो हिन्जावखौबो गोबां समान मान होयो आरो गुबुन हादोराव हौवाफोरखौ इसोर बायदि मानियो आरो हौवाफोरनि बुंनायखौल' लायो आरो हौवाफोरखौ इसोर होननानै खुलुमो आरो नंबाबो नङाबाबो हौवाफोरखौ मानियो आरो हौवाफोरनि खोथाखौल' लायो जोंनि बे आसाम हादोराव जेबो फारागथि गैया हौवाखौबो समान हिन्जावखौबो समान मानियो आरो फालियो हिन्जावफ्राबो हौवाफोरखौ मानियो हौवाफ्राबो हिन्जावफोरखौ मानियो आरो समान फुजियो आरो समान मानिलायना थायो आरो गुबुन हादोराव हौवाफोरखौल' मानियो आरो हौवाफोरनि बुंनायफ्राल' जायो आरो बे हादराव बिदि नङा जोंनि बे आसाम हादोराव मोजां गासैबो मोजाङैनो सोलिजोबो आरो मोजाङैनो गासिबो सानजोबो जोंनि बे आसाम हादोराव गासिबो समान सानो गासिबो समानफोरखौ मानसिफोरखौ मानियो आरो गासिबो समानै दङ आरो गासिबो समानै थाबाय थागोन जोंनि बे आसाम हादोराव आरो आथिखालाव मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं आरो मोजाङैनो सोलिबोलांगोन आरो आथोनारि फावथाइ गासिबो मोजाङै दं आरो गासिबो मोजाङै थाबाय थागोन जोंनि बे हादोराव आरो मोजाङैनो मोजां दं आरो मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं आरो मोजाङैनो मोजां दं जोंनि बे हादोराव आरो गुबुन हादरजों हादराव गोबां फारागथि दं आरो जोंनि बे हादराव जेबो फारागथि गैया गुबुन हादोराव गुबुन फारागथि दं आरो जोंनि बे हादोराव जेबो फारागथि गैया आरो मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं आरो मोजाङैनो मोजां सोलिबाय थालांगोन